میرے پسندیدہ ادبی کردار میں سے ایک شرلاک ہومز ہیں جسے سر آرتھر کونن ڈائل نے بنایا ہے میں نے ان سے منطقی سوچ اور تجربے کی امن کی سمجھ پانے کی کوشش کی ہے ان کے کردار میں انتہائی توجہ دینے اور حیرت کے ساتھ مسائل کا حل کرنے کی صلاحیت نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے ایک دلچسپ واقعہ جو شرلاک ہومز سے متعلق ہے وہ ہے جب انہوں نے دا ہاؤنڈ آف دا باسکر ولز میں باسکرولز کے خاندان کے مکمّل راز کو حل کیا اس داستان میں وہ اپنی یقینیت اور دلچسپی سے پیش آیا جب وہ خطرناک جانور کے پیچھے لگے تا کہ وہ واقعہ کے حقیقت کو سمجھ سکیں اور اس کو حل کر سکیں